हैलो सागर होटल मां तव्हांखे ऑडरु ॾिनो हो चइनि माण्हुनि जो पालक पनीर जो ॾिनो पालक सां गॾु राइस जीरा राइस बि तव्हांखे चयो न इहो ऑडरु त अची वियो आहे पर मां जेको ऑडरु ॾिनो उहो कोन आयो आहे शायदि ॿिए जो शायदि अची वियो आहे मैन्यू में हाणे इहो मां तव्हांखे वापसि थो मोकिलियां